जोंनि ओनसोलाव मिथिंगायारि सम्पद होन्ना बुङोबा जोंनि माने गोबां माने मा होन्ना बुगोन जोंनि दिमाकुसि ओनसोला साहा बिलाइजों होन्नानै मुंदांखा बे मुंदांखा हिसाबै जोङो माने गोबां माने साहा बिलाइनि प्रडाक्टफोर जोङो जोंनि ओनसोलाव साहा बिफां गायनायनि थाखाय माने निजा फाबै एसे मोजां हाया दा बे हिसाबै जोङो फालांगि बिथिङाव साहा आबादखौ जोङो गिबियाव मुख'ग्रोनांगोन साहा आबादनि गेजेरजों गोबां माने गोबां आरो नखरफोरा आरो गावबा गावनि गथ' गथायखौ जौगा थाखोआव सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे गावगायनि नखरखौ आरो दाफुंलांदों बिदिनो आरो गोबां आरो नखरखौ आरो सुफुंनायाव आरो मोजां आरो खामानियाव आरो दावगानो हादों होन्ना आं सानो थिग बिदिनो आरो साहा आबादजों लोगोसे बायदि रोखोमनि जोङो मिथिंगायारि सम्पद होन्ना बुङोबाथ' जोंनियाव माने गोबां माने जिं जिं हाजो ओनसोल साखाथि फाखाथियाव गुबुन हादर जेरै भुटानफोर बायदि बेबायदिनो बिफां लाइफांफ्रा जोंनियाव गोबां दङ जाय माने लोगोसे मा होन्ना बुंगोन बायदि रोखोमनि हाग्रानि मुलिफोर बायदिखौ मोन्नो हायो फालांगि बिथिं होन्नानै बुङोबाथ' जोङो बायदि रोखोमनि जोङो साहा आबादखौनो जों गिबियाव मख'ग्रोनांगोन साहा आबादनि गेजेरजों गोबां माने गाबागावनि गोबां गुवार हा बायदियाव साहा आबाद मावनानै जिउ खुंगासिनो दोङो बिदिनो मिथिंगायारि सम्पद होन्ना बुङोबाथ' जोङो साखाथि फाखाथियाव जोङो माने मा होन्ना बुंगोन हाग्रा ओनसोलफोर दोङो बिदिनो गोबां जेरै जोंनि जिल्लायाव माने अरां हायुङारि पार्कफोर दोङो दा बिदिनो गोबां बिफोर बायदियावबो जिब जुनार मोन्नायजों लोगोसे बायदि रोखोमनि दाउमा दाउसाफोरखौबो मोनो फालांगिथ' नङा बियो जोंनि थाखायनो मोनसे गोग्गानायखौ माबायो आरो जायखिजाय जोंनि ओनसोलाव जेबायदि सम्पद दङ मिथिंगायारि हिसाबै बिफां लाइफांनिफ्राय लानानै बायदि रोखोमनि हाग्रा ओनसोलफोर आरो गिबियावथ' जों मख'ग्रोनांगोन साहा आबादखौ साहा आबादनि गेजेरजों गोबां मानि नखरफोरा माने गावनि जिउखौ दैदेनलांदों गावनि नखरनि गथ'फोरखौ गजौ सोलोंथाय होनाय मानायफोराव बिबायदि आरो बे खिनखिम